हेलो मोर्य संदीप बोल रहें हैं हाँ मुझे ज़मीन ख़रीदनी थी तो मुझे आपका नंबर मिला मेरे फ्रेंड के थ्रू हाँ तो जबलपुर से बाहर जो है मुझे थोड़ा सा आउटसाइड में कहीं थोड़ा खुला एरिया हो सिटी में नहीं थोड़ा जबलपुर के बाहर वहाँ पर घर बनाना है तो उसके लिए ज़मीन वग़ैरह कुछ बताएंगे आप

हाँ मतलब हाँ हाँ मतलब चार से पाँच हज़ार स्क्वायर फीट में बजट एक करोड़ के आस पास क्योंकि मुझे गार्डनिंग के लिए काफ़ी एरिया चाहिए

हाँ मतलब मेरा ये है कि मकान जो है जैसे बीच में रहे है ना जैसे मैं बोल रही हू पाँच हज़ार स्क्वायर फीट और आज़ू बाज़ू जो है वो काफ़ी एरिया जो है जैसे मुझे लॉन बनवाना है फिर स्विमिंग पुल रहेगा एक छोटा सा एक गार्डनिंग एरिया रहेगा एक जिम साइट रहेगा मतलब इस साइट से जो है वह मुझे मुझे इसलिए मैंने जो रहने वाली जगह है वो सिर्फ़ पाँच बोली है बाक़ी इन सब में कवर हो जाएगा वह

अच्छा

ये किस साइड बात बत हाँ किस साइड बता रहें आप हाँ हाँ यह मैं मदन महल

अच्छा मतलब सिटी बहुत ऐसा क्राउडी एरिया तो नहीं है ना मुझे मतलब ख़ाली चाहिए थोड़ा

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है अच्छा

हाँ हाँ अच्छा ठीक है ठीक है तो नेक्स्ट नेक्स्ट सनडे जो है वो मैं आपको कॉल करती हूँ है ना सेटरडे में कॉल कर के बता दूँगी कि सनडे का क्या टाइमिंग है फिर एक बार आप मुझे विज़िट करा दीजिए फिर देखते हैं कि रेट वग़ैरह कैसा है एरिया कैसा है उस हिसाब से फिर मिलते हैं अपन बात करते हैं ठीक है ओके ओके सर ओके सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच ओके नमस्कार